डांस ही म्हाजी ल्हानपणाच्यान आवडती हॉबी आसा म्हाका डांस करपाक खूब म्हणजे खूब आवडा आसला आवडा आसले म्हणजे आजुनूय आवडटा म्हाका पूण ल्हान आसतना गोश्ट मातशी दुसरी आसली म्हणजे ल्हान आसतना मी खूब वांगडाच स सात डांस बीन घे आसले जेव आमच्या शाळेच गॅदरींग आसला तेवा आनी आनी म्हाजो फ्रेंड मेळून धाकट्या भुरग्यांक सुद्दा डांस शिकय आसलो पूण आयज तो सगळ्या बदललेला आसा आयज आमी आमच्या अभ्यासान खंय तरी बिजी आसूं किंवां आनीक खंय तरी बिजी आसू किंव आमकां दुसऱ्या लोकांच्या फुडन डांस करपाक लज दिसता मोटी आसल्या कारणान म्हाजो शरीर मोटो आसा त्या कारणान म्हाका लोकांक फुड्यान डांस करपाक लज दिसता कित्याक की म्हाका असो दिसता की लोक म्हाका कांय कांय म्हणटले म्हाका नांवां दवरतले ह्या कांय नाचता सगळ्यांक फुडें नेदां व्हडलां आसन पूण लोकांसा काम तर बोलपाच जो ते लोक बोलतले पूण आमी आमच्या सॅल्फाक मोटिवेट करपाक जाय न्हू म्हणन आमकां आतां इंस्टाग्रामार कितकेशेच मोटिवेशनल रिल्स येतात इंस्टाग्रामारत कितें सोशल मिडियाचेर खंयच्याय सोशल मिडियाचेर आमकां खूब मोटिवेशनल रिल्स येतात आनी तें डांसाचे आसूं किंवां आनीक कसलें आसूं जे आमकां बऱ्या तरेन मोटीवेट करतात आनी आमकां फुडें सरपाक ताकत दितात तर मी ना डांसाचे कितकेशेच रिल्स भगतात जेतून मोटी मोटी चेडवां बीन नाचत तांकां बघून म्हाकाय असें दिसता की जर ती नाचूंक शकतात म्हाज्या पेक्षा मोटी आसलेली बायलां किंवां चेडवां नाचूंक शकतात जाल्यार आमी कित्याक ना आनी ते इंस्टाग्राम तेंचे डांस बघून मी खंय तरी डांस करपाक एक पावल फुडें धुकलत आनी मी नाचांगक सुरू करता मी कॉम्पिटिशनाक बीन केवा केवा गेल्लेले आसय म्हाका फस्ट प्रायजसा गावक ना पूण सेकेंड किंवां थर्ड प्रायज म्हाका गावताच गावता कित्याक की म्हाजे डांसींग स्किल्स जे आसत ते बरें आसत अशे सारकें प्रोफेशनल ना पूण सादारण तरी बरें आसत जे म्हाका प्रायज घेवपाक फुडें धाडटात आनी भरतनाट्यम कथक बीन तसले डांस म्हाका येयन ना पूण इंस्टाग्रामार जी आमकां दाखयतात ते बघून मी डांस करपाक ट्राय करत ते आनी एक दीस मी ते डांस करूं स्टेजीर फुडें सरतलं